السّلام علیکم خیریت سے ہیں آپ جی ارڑیہ سے بول رہے ہیں ہم کو ارریا میں زمین لینی تھی گھر بنانا تھا اور بہت دن سے ہم سوچ رہے تھے آپ سے بات کرنے کے لیے لیکن بات نہیں ہو پائی وقت نہیں ملا اور آپ کو معتبر سمجھ کر کے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بہت ایسا ہوا کہ ٹھگنے والے نے بہت پیسہ ٹھگ لیا اور زمین نہیں دیا لیکن آپ کو معتبر سمجھ کے آپ سے بات کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں بتائیے کیا کیا ریٹ چل رہا ہے وہاں جی ہم کو گھر بنانے کے لیے چھ سات بسمل زمین کافی ہے جی ہاں اس سلسلے میں اس سلسلے میں آپ سے ملاقات کریں گے اور اسی زمین کے سلسلے میں پہلے بھی ہم نے کئی سے بات کری لیکن دھوکا ملا اور پیسہ بھی ختم ہوا زمین بھی نہیں ملی لیکن ماشاء اللہ آپ کے بارے میں جانکاری ملی کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں اور آپ سے انشاء اللہ آفس میں آ کر ملیں گے اور زمین کے بارے میں بات تفصیل سے کریں گے جی ہم روڈ سائڈ میں فرنٹے میں چاہتے ہیں ہم کو ایسی زمین ہو جہاں پہ ہم کچھ کام بھی کر سکیں اور کچھ کاروبار کے لائن سے اسی سلسلے میں جو ہے اسی طرح سے دیکھ کر کے زمین آپ کو لینا ہے ہم کو ٹھیک ہے انشاء اللہ ہم آ کے آفس میں آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں السّلام علیکم